भारत मे योजना के लाभ हमसब कोइ ले रहल छी जैसे अहिमे मुद्रा लोन भऽ गेलै ओहि मुद्रा लोन से हमलोग अपन बिजनेसके आगे बढ़ा सकै छी आ पहले रहले जेकि रोजगार के लेल दर दर लोग भटकैत रहले लेकिन अब प्रधानमंत्री के दू तीन स्कीम आके गाँव आओर शहर मे भी लोग अपन व्यवसाय कर रहल है आओर साथ मे छोट व्यवसाय के डबल भी करय के लेल बैंक से लोन मिल जा रहल अय आओर साथ मे सरकार नबका व्यवसाय के लेल सहयोग मे बहुत किछु दे रहल है सात पर्सेंट आठ पर्सेंट पे दस लाख पाँच लाख के बेनिफिट हो जा रहल है आओर साथ मे एक पी एम योजना है जोन मे साढ़े तीन लाख के सब्सिडी भी मिल रहल है ओकर लाभ हमनी के तऽ अभी ना मिलल है लेकिन आबे बला टाइम मे ओकरो लाभ हमनी सब लेबय आओर धीरे धीरे हमलोग भी आगे बढ़बै साथ मे घर परिवार सब आगे बढ़तै सरकार के ई योजना के लेल हमलोग लाख लाख शुक्रिया करै छी